पेडे जिलेबी ताजें फेणऱ्यो चकली दोश एलाफे दोदोल नेवरी बिबिंका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदुळाचे लाडू एलाबेलें एलाफे बुलिना खाजूर चीज कॅक पुडींग फ्रूट केक बनाना पुडींग

प्रॉब्लर्स एंड क्रम्लर्स केक्स एन्ड कप केक्स ब्रावनीस आयस्क्रीम्स डोनट्स टाट्स इ इकर्लेस